مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے اور زیادہ تر ہمارے یہاں کھانا جب میرے سسرال والے آتے ہیں تو زیادہ ہی بنانا پڑتا ہے اس کے لیے میں پہلے سے ہی پریپریشن تیاریاں کر کر رکھتی ہوں سویٹ ڈش وغیرہ میں ایک دن پہلے ایوننگ میں ہی بنا لیتی ہوں اور یہ تجربہ واقعی بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس میں بہت تھکان بھی ہو جاتی ہے تو اس کو میں تیز تر بنانے کے لیے یہی کرتی ہوں کہ سویٹ ڈش وغیرہ ایک دن پہلے بنا کر اس کو فریش کر دیتی ہوں اور مسالے وغیرہ تیار کر لیتی ہوں اور گھر کی صاف صفائیاں بھی کر لیتی ہوں اور صبح سے ہی جو بھی میرے لیے مسالے وغیرہ پیاز یہ سب کاٹ واٹ کر سب چیزیں رکھ لیتی ہوں اور مجھے یہ بنانا جب بنانا ہوتا ہے کھانا تو مجھے مجھے کسی کا ڈسٹربینس پسند نہیں ہے اور مجھے بس کچن میں اکیلا چھوڑ دیا جائے اور میں فٹافٹ پھر جو بھی ڈشز ہوتی ہیں مجھے بنانی ہوتی ہیں میں سوچ کر رکھ لیتی ہوں اسی حساب سے میں اپنی تیاریاں لے کر چلتی ہوں جس سے کہ مجھے بہت آسانی ہو اور میں فٹافٹ ایک ایک ڈش وغیرہ تیار کر کر رکھ دیتی ہوں